हाँ कौन

अच्छा चेक करवाना था या लगवाना था अच्छा चेक करवाना था हाँ तो मतलब वो काफी टाइम से बंद हैं क्या सब चीज

तो सभी पूरी मैं तो अभी तो मैं बाहर आया हूँ किसी और की चेक कर रहा हूँ फिटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ तो मुझे करीब एक दो दिन लग सकता है तो आपको सिर्फ चेक करना है या फिर वापस से रिपेयर भी करना है हूं तो मतलब आपका पूरा ही हूं मतलब आपकी पूरी वायरिंग और जो भी पैन बल्ब बगैरह है पूरा ही ए टू ज़ेड चेक करना है अच्छा तो मतलब अभी तो एक दो दिन मुझे लग सकता है हाँ मुझे मुझे अभी एक दो दिन यहाँ पर फिटिंग में लग जाएगा तो उसके बाद यहाँ से मैं जैसे ही फ्री होता हूँ फिर मैं अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है तो मैं जब भी उस साइड आऊँगा या फिर जैसे ही मैं यहाँ से फ्री होता हूँ मैं आपको बता दूँगा तो आप मुझे बता देना कि कहाँ पर आना है या फिर आप खुद भी साथ चलना मेरे चार्ज तो यार अब वो पहले अपन को सब चीज चेक करनी पड़ेंगी और उसके बाद बाद ये भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज निकलेगा क्या चीज लगेगा क्या चीज को रिपेयर करना है किसको फिट करना है तो अपन उसके बाद ही बता पाएँगे ये चार्ज तो लेकिन फिर भी अपन आपसी में कर लेंगे आप चार्जेस की चिंता मत कीजिए

हाँ हाँ वही वही कि अपन इतना भी नहीं करेंगे कि आपको भी ज्यादा लगे या फिर मुझे भी कम लगे है ना तो अपन देख लेंगे